हॅलो कोण उलयता हय हय हय ओके ओके आमी निरोवाला अशे न्हय आमचे काजूचे बिझनस आसा सो आमचे ते सोरो काडपाचें हें निरो म्हणजे काजूचो रोस पयलो येता पळय ताका निरो म्हणटात काजू निरोवाला न्हय ओके सांगां तुमकां कितें जाय आं ओके सांग म्हाका तुमकां कितें जाय तें सांग ओके निरो म्हणजे कितें जाणा तुमी आतां काजू सगले एकठांय करतात न्हय आनी ते स्मॅश करप स्मॅश करून जो रोस येता तो आमी फॉमँटेशनाक घालतात काजू सोरो काडपाक बट मागीर निमणो जो उरता न्हय तो आमी बांदून दवरतात रोपान आनी ताजेर वयर फातर दवरतात आनी तो सारको क्लीन येता निमणो येता पळय तो पयलो येता तातून सगलें मिक्स आसता न्हय बाकिच्या हातून मिक्स जायना आनी निमणो जो येता पळय क्लीन तो आमी असो पिवपाक दितात तो काजूचो रोस आनी कांय न्हय निरो म्हणजे काजूचो रोस पयलोच येता पळय तो आनी कांय न्हय

काजू स्टार्ट जाता तशे माच जाले न्हय मार्च मार्चानसावन काजू स्टार्ट जातात मार्च एप्रील मे हे काजूचे सिजन न्हय सो मार्चान जेन्ना काजू स्टार्ट जाले की स्टाट जाता काजू पडले की ते आमी वेंचून हाडप आनी ताका स्मॅश करून तो पयलो येता रोस तो काडून फमँटेशनाक घालप काजूचो सोरो काडपाक आनी निमणें जें उरता तें बांदून काडून तो पळय निमणो क्लीन येता पळय तो रोस ओके सांगा ह्या तीन म्हयन्याक फूल वर्स भर ना फूल वर्स भर ना फूल वर्स भर काजू आसना न्हय आतां तुमकां सोरो जाय जाल्यार हय सोरो जाय जाल्यार फूल वर्स मेळटा कित्याक तो काडलो की दवरूंक मेळटा प्रिजव करून काजूचो रोस हो मॅग्जिमम दोन दीस तोवूय बी फ्रिजान दवरीत जाल्यार तुमकां तो चड दीस दवरूंक मेळना आतां काजूचो सोरो आमी एक एक वर्स दवरता पळय तसो दवरूंक मेळना काजूचो रोस हो निरो आसता पळय तो तेन्ना फ्रॅश काडटा तोच मॅग्जिमम एक दीस दोल्लो जाल्यार मागीर तें फमँटेशन जावन ताजो हें जाता न्हय पिड्ड्यार जातलो सो तो पिवपाक मेळचो ना तुमकां बरो लागचोना पिवपाक पिवपाक मॅग्जिमम पयले दिसा नाल्या दुसऱ्या दिसा ताज्या वयर ना ओके ओके तुमकां जाय जाल्या सांगां म्हाका ओके या बरें